हैलो दिक्खो असें बी टेक तां कीती क्योंकि बी टेक दा बड़ा स्कोप ऐ अज्ज दे टैम च क्योंकि एह्दे बिच अस प्रैक्टिकल बी कम्म करी सकने साइंस दा बी कम्म करी सकने दमाक दा बी कम्म ऐ दमाक दा बी कम्म ऐ ते एह्दे बिच असें केह् करना जी असें बी टेक तां कीती कि ओह्दे बिच सानूं बड़ी चीज़ां सिक्खने दा मौका मिलदा जि'यां असें चार साल दी डिग्री कीती ओह्दे बिच सानूं बक्खरी बक्खरी सेक्शन्स होंदी जि'यां समिस्टर्स होंदे ठीक ऐ ना ओह्दे बिचा सानूं सिक्खने दा ग्रोथ लभदी कि असें केह् करना ओह्दे बिच सानूं प्रैक्टिकल चीजां कराई जांदियां न ओह्दे बिच सानूं केह् कीते दा होंदा कि मतलब घूमने दा मौका मिलदा एक्सप्लोर करने दा मौका मिलदा असें प्रैक्टिकल करी करियै सारा सिस्टम इ'यां सिद्धा करांदे जि'यां मतलब तुस कताबां पढ़दे कताबें बिच पूरी गल्ल निं होंदी ओह्दे बिच केह् होंदा कन्नै तुसें प्रैक्टिकल बी नॉलेज लब्भी जंदी ते कन्नै साइंस दी बी नॉलेज होई जंदी ओह्दे बिच बी टेक असें लैती ते अस जि'यां जम्मू दे बाह्र चलियै जां कुछ लोग जम्मू च पढ़दे जि'नें ई सीटां लब्भी जंदियां अपना अपना स्कोप ऐ केईं चीज़ें दा जम्मू च जि'यां स्कोप नेईं ऐ ते ओह्दी फील्डां निं ऐ ते कन्नै इ'न्नी सीटां बी निं होंदियां कि सारे बच्चे जां पूरे जे एंड के दे बच्चे जे एंड के च पढ़ै बाह्र जाइयै एक्सपोज़र बी मिलदा ऐ इक रैह्न सैह्न बी बंदे दा बदलदा ऐ ना कन्नै अपनी डोगरी लैंग्वेज़ बी बंदे ई सिक्खनी चाहिदी अस ते इ'यो आखने कि सारें ई समझ होनी चाहिदी ते अस बाह्र गे जि'यां असें सिस्टम होया स्टार्ट होया जि'यां पैह्ला समिस्टर जि'यां दूआ समिस्टर इ'यां कन्नै कन्नै एग्ज़ाम चलदे गे हर समिस्टर च जि'यां तुं'दे जि'यां सब्जेक्ट बदलदे गे ओह्दे बिच केह् ऐ कि बी टेक दा अलग अलग फील्ड होंदी जि'यां असें अपनी चुनी बी टेक सीविल सिविल दा सानूं स्कोप पता केह् ऐ केह् कम्म करना रोड दा कम्म होइया स्ट्रक्चर होइया कमर्शियल कम्म होइया इंटीरियर डिजाइनिंग होई ओह् सारा सिविल बिच आंदा ठीक ऐ ना ते सारा करियै ते होई जंदा एह् चीज़ ऐ ते एह् अपनी ओह् ऐ कि तुस कि'यां करना चाहंदे ओ कि'यां नेईं करना चाहंदे ओ ठीक ऐ ना एह् रीजन ऐ